ठीक छै लॉकडाउनमे खाना बनबै छलियै कहिओ सब्जियो रोटी बनै छलै कहिओ चावलो दालिओ चावल बनै छलै कहिओ खन दोसरो चीज बनि जाइ छलै कहिओ पूरियो सब्जी बनै छलै कहिओ खन दोसरो सामान बनि जाइ छलै तऽ ताही हिसाब सभसँ बनबै छलियै ओनाहिते कए कऽ जे केनाहू समय चलै छै दिक्कतो सिक्कत समय काटै छलियै समय रहै ओहन बाल बच्चा छलै तऽ ओहि लए कऽ ओ सभसँ कनि समय ओहिना बितबै छलियै जे किछु बना लै छलियै कोनो एक दिन सूखो रूखो होइ छलै एक दिन सब्जिओ होइ छलै एक दिन दालिओ चावल होइ छलै एक दिन सब्जिओ चावल होइ छलै ओहि सभसँ चलै छलै दिक्कत तऽ बड़ रहै तऽ ओहि लए कऽ से समय कोनहु कऽ बितबै छलियै बाल बच्चासभ छलै अपन कोनो एक दिन सूखो रोटी एक दिन सब्जिओ रोटी एक दिन सब्जिओ चावल एक दिन दालिओ चावल एक दिन आलूओके चोखा एक दिन अल्लूके अथि बनि जाइ छलै एक दिन पूरिओ बनि जाइ छलै एक दिन से की कहै छै ओकर अगबे आलूओके सब्जी बनि जाइ छलै तऽ ओहि सभसँ एक दिन आलूके बड़िओ बनि जाइ छलै उएहसभ एक दिन भुजिओ बनि जाइ छलै तऽ ओहिनाके खाना बनबै छलियै